अहाँके कोन विषय बढ़िआँ लागैल हमरा विज्ञानके विषय बहुत ही बढ़िआँ लागै छै किआकी हम विज्ञानके पढ़ाइ करै छिऐ तऽ हमरा ओ सबसँ जादा प्रिय पड़ैए किआकी हम विज्ञानके एक छात्र रहली हँ शुरूसँ आओर हमरा विज्ञानमे काफी रूचि छै ओहिमे हमरा सबसँ बेसी अङ्क भी प्राप्ति होइ छै विज्ञानके पढ़ाइ हमरा लए हमरा भविष्यके लिए हमरा लए बहुत ही बेहतर साबित होइ छै